हम जे सैमसंगकऽ मोबाइल खरीदलहुँ एकर बैटरी बहुत कम चलैत छै हम भोरे चार्ज कएके लऽ जाय छी आओर साँझो तक हमर बैटरी नहि चलैत छै नेटवर्क भी कुछ वीक रहैत छे एहि वजहसँ हम एकरासँ किछु नाखुश जरूर छी